हाँ हैलो प्रणाम प्रणाम क्या चीज़ का हाँ तो ठीक है तो आइए थी तो तीन सौ रुपया चार्ज है उसके बाद उसके बाद जो है अपना जो लगेगा दवा सुइयाँ में जाँच में वह तो फ़िर अलग से लगेगा ठीक हाँ कम हो सकता है लेकिन आना पड़ेगा पहले आना पहले अथि करवाना पड़ेगा उसके बाद होगा व्यवस्था ठीक है आप आइएगा तो आपको पानी ऊनी का व्यवस्था रहेगा बैठने का व्यवस्था रहेगा और जाँच का भी व्यवस्था है उद अपना क्लीनिक है अपना सब कुछ व्यवस्था है और दवाई का भी अपना ही व्यवस्था है जो बढ़िया ढंग से मिलेगा और बहुत सारा है तो क्या फार्म जमा करने का कोई क्या त सुबह सु सुबह सुबह चार बजे पा पाँच बजे से नौ दस दस बजे तक इकट्ठा जमा करना पड़ता है ठीक है उसके बाद उसके बाद दस से ग्यारह से आपको हमको टाइम देंगे हम आपको क्या चीज़ हुआ क्या चीज़ नहीं हुआ उस उसके बारे में आप हमको बताएँगे तो हम आपको बताएँगे हाँ दवाई का ऊपर प अस्सी रुपया लगेगा हाँ ऊ कम हो जाएगा आइएगा तब ना आप पहले आइएगा तो ओ कम कल हो जाएगा हाँ हाँ आइए कोई दिक्कत ऐसा नहीं है बढ़िया से इलाज होगा क्या चीज़ हाँ ए सी पंखा एकदम सब कुछ का सुख सुविधा है कोई दिक्कत न है लैट्रिन बाथरूम टॉयलेट सब कुछ है हाँ दवाई भी बढ़िया से मिलेगा उसमें कोई भी दिक्कत न है हाँ उसको भी लेकर आ सकते हैं हाँ ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है हाँ ठीक है उसका पेट खराब हो जाता है उसको इनो पिलाएँगे हाँ सुबह से खाना नहीं खाता है क्या हाँ उसको टाइमली खाना खाना चाहिए दवाई लेना चाहिए